آپ کے علاقے میں مختلف کمیونٹیز پوری تاریخ میں کس طرح آپس میں ملی جلی ہیں اور ایک ساتھ رہ رہی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت ساری کمیونٹیز ہیں یہاں رہنے والے مسلم اکثریت ہے ہندو بھی ہیں ہندو میں اور مسلم میں بہت سارے لوگ ہیں انصاری ہیں سید ہیں شیخ ہیں پٹھان ہیں اور اسی طرح ہندوؤں میں بھی برہمن ہیں دلت ہیں اور شتریہ ویشیہ سب لوگ ہیں یہ آپس میں ہمیشہ ملی جلی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتی ہیں ایک تہوار آئے تو ان سب مل کے مناتے ہیں جشن کا موقع ہو سب ساتھ رہتے ہیں سکھ ہو دکھ ہو سب ساتھ رہتے ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی کوئی واردات پیش نہیں آتی ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر کام کرنا پسند بھی کرتے ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں